जोंनि ओनसोलनि हाग्रायाव थाग्रा गाहय जिब जुनारफोरानो जाबाय मैदेर मै हाग्रानि अमा गल्डेन लांगुर आरो गोबां गुबुन जुनादफोर दङ नाथाय बिसोरो बांद्राय बिबांनि गैया दावसिन दाउलाफ्राबो दङ ओ नाथाय बिसोरो बेसेबां बिसोरनि अनजिमाया बेसेबां बेखौ बुंनो हाया दा बिसोरनि गाहाय थाग्रा खुलियानो जाहैबाय नेसनेल पार्क रिजार्ब फरेस्ट एबा वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिसफोर दा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंहा मानास नेसनेल पार्क दङ बाहाय जोङो आसामनिनो मुंदांखा बा भारतनिनो मुंदांखा थसे गङारि गान्दा बेखौ रैखाथि होनाय जायो बिदिनो मैदेरफोर दं आरो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फोलेरनि मै बेफोरखौबो मानास नेसनेल पार्काव रैखाथि होनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव मोनसे नेसनेल पार्क दंबावो बावैसो फोसावजानाय रायमना नेसनेल पार्क बे पार्कावबो गोबां बिबांनि जोङो मैदेर मोननो हागोन आरो मैनि गोबां गोबां फोलेर नुनो मोनो

ओ जोङो बे पार्काव गल्डेन लांगुर गल्डेन लांगुरखौबो नुनो मोनो बे हाग्रायाव एखम्बा एखम्बा जोङो मुफुरबो नुनो मोनो बावैसो सिगांं जोङो ओ गामिनि साखाथियाव फैनाय मुफुरखौबो नुनो मोन्दोंमोन बिदिनो बे ओनसोलाव गोबां दाउफोरबो दङ दाउफोरनि मादाव मुंख'जाथाव सिना जों बुङोब्ला दावराइखौ बुंनांगोन बिदिनो धनेस दाउ जेखौ हर्नबिल आथिखालाव दाउजेनबो बुंनाय जायो बेखौ जोङो जोंनि रायमना नेसनेल पार्काव नुनो मोनो बिजों लोगोसे बिसोरखौ जों नेसनेल पार्काव रैखाथि होनायनि अनगायैबो जुना माखासे रिजार्ब फरेस्टफोर दङ आरो बिनिनो माखासे वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि दङ जेरै जोंनि ओनसोला मोनसे मुंदांखा वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि दङ जायखौ बुंनाय जायो शक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बाहायबो जोङो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला नुनो मोनो मै नुनो मोनगोन आरो हाग्रानि अमा बेजों लोगोसे गल्डेन लांगुर खेवथाय बायदि रोखोमनि जों जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो बेखौ हानाय मानि फरेस्ट दिपार्टमेन्टा रैखाथि होनायजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो बेखौ रैखाथि होनायाव बयबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लाबोबाय थादों